भारतीय परिवहन व्यवस्था हमर अच्छा छै सुन्दर छै एतय जे छै आम लोगसभ जे छै बड़ी आसानीसँ बसमे चढ़यए घुमयए कतहुँ घूमयके मन छै तऽ बसमे चढ़िकऽ जे छै ओ अपन यात्राके सुगम बनाबयए यात्राके दौरान जे छै ओकरा तरह तरहके चुनौतीके सामना करय पड़यए जेनाकि बसमे भीड़ भाय जाय छै बसमे जे छै बैठयके दश आदमी तऽ बसबला बैठा लयए ओतय बीस आदमी तऽ यात्रीकऽ जे छै कनिटा दिक्कतके सामना करय पड़यए एहि दिक्कतक लेल जे छै कतय आदमी बीमार परि जायए तऽ ओकरा जे छै बीमार जे छै कुछ अधिक भाय जायए तऽ ओ जे छै एगो जे छै ओ ओ जे छै एगो एक तरहके समस्याए ई समस्याकऽ सुधारयक लेल जे छै सरकारकऽ वा कानूनकऽ किछु आगूँके कदम उठाबयके चाही जे बसमे अगर दशे सीट छै तऽ अहाँ ओतय दशे व्यक्तिकऽ बैठाबू न कि अहाँ पचास व्यक्तिकऽ बैठाबू